میں اپنی اچیومینٹ کے بارے میں کیا ہی بتاؤں میری اسکولنگ ویسٹ ڈلہی میں ایک جگہ ہے نانگلوئی وہاں سے ہوئی اور میں پرائیوٹ اسکول سے پڑھا تھا اس کے بعد میرے کزن یہاں رہتے تھے جامعہ میں تو وہ میرے ابو نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے بیٹا وہاں جامعہ کالج میں پڑھائی کرو بٹ یہاں میرا ایڈمیشن تو ہوا ہی نہیں تھا پھر میں نے دو سال سرکاری اسکول میں پڑھائی کری جہاں کہ مجھے بہت لوگ ملے بہت اچھے دوست ملے خوش مزاج تھے فل آف فائٹایلیٹی تھی بہت ہی انوویٹو تھے پھر وہاں میری دوستی ہوئی ایک لڑکے سے جس کا نام اکرم تھا اور وہ تھئیٹر کرتا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کیا چیز ہے تھئیٹر میں نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں کبھی جانا نہیں میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بولا ٹھیک ہے کل صبح چھ بجے آپ ماسکوم گراؤنڈ میں آ جائیے جامعہ کے تو میں صبح صبح چلا گیا چھ بجے اٹھ کے اور وہاں میں نے دیکھا تو لگ بھگ پچیس سے تیس بچے تھے اور وہ ریہرسل کر رہے تھے ان کو کوئی موضوع دیا گیا تھا اسی مضمون پہ وہ ڈائلاگ ڈلیوری کر رہے تھے اور میں صرف ایک ہفتے صرف میں گیا اور میں نے ان کو اوبزرو کیا اور مجھے اندر سے لگا کہ ہاں شاید میں یہ کر سکتا ہوں جس سے کہ میری پرسنالیٹی ڈیولپ ہو میں کچھ نیا سیکھوں جوکہ میرے آنے والے لائف میں آنے والی زندگی میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہے تو میں نے تھئیٹر کرنا اسٹارٹ کیا اور اتفاق سے اگلے سال میرا ایڈمیشن سوشل ویل ڈپارٹمینٹ میں ہو گیا اور وہاں انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ہابی کیا ہے اور میں نے بولا کہ میری ہابی تھئیٹر ہے اور وہاں پہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی ہابی تھئیٹر ہے تو آپ کچھ کر کے دکھائیں تو میں نے بےجھجھک ایک رول وہاں پہ کر کے دکھایا اور اللہ کے شکر سے میرا ایڈمیشن وہاں ہو گیا اور بس ایک طرح سے آپ کہیے کہ میرا راستہ کھل گیا میں نے وہاں سے بیچلرس کیا سوشل ورک میں ماسٹرس کیا سوشل ورک میں اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کیا اور اسپیشیلائیزیشن میرا تھا نابینا بچوں کو پڑھانے کے لیے جو بی ایڈ ہوتا ہے اسی میں پھر میں نے ایم ایڈ کیا پھر میں نے ایم اے انگلش کیا اگنو سے اور ٹھیک اسی طرح سے میرا میں کچھ نہ کچھ اچیو کرتا رہا میری لائف میں کچھ نہ کچھ گول سیٹ ہوتے گئے اگر آپ کچھ گول سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کچھ اچیو بھی نہیں کریں گے تو آپ کو گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہیں پہنچنے کے لیے آپ پہ ایک مقصد ہونا چاہیے اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو آپ آگے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے تو جیسے جیسے میں ایک ایک سیڑھی بڑھ رہا بڑھ رہا تھا اسی طرح میں ایک ایک مقصد بھی اپنا چنتا جا رہا تھا کہ ہاں آج میں یہاں ہوں کل یہاں پہنچنا ہے کل یہاں پہنچوں گا پرسو وہاں ہوں گا تو ٹھیک اسی طرح سے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں ایک اسپیشل بچوں کا جو سینٹر ہوتا ہے میں اس کا کوآرڈینیٹر ہوں اور میں اچھی سیلری کما رہا ہوں بس یہی ہے میں کیا تھا کیا نہیں تھا بس وہی تھئیٹر تھا جس کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا اور میں اس دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں اوپر والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس دوست سے ملوایا اور اس دوست نے تھئیٹر کے ذریعے میرے آگے کا راستہ کامیابی کا راستہ وہ کھلتا گیا شکریہ میرے دوست